हेलो नमस्ते सर क्या चाहिए सर नमस्ते सर नमस्ते क्या चाहिए सर मिल जाएँगे सर मिल जाएँगे कै बजे आएँगे सर हाँ दुकानें में हैं सर जी सब मिल जाएंगे किताबें मिल जाएंगी जो नहीं होंगी तो मंगवा देंगे बाक़ी सब मिल जाएंगे हाँ कै कै बजे कै बजे आएंगे नौ बजे सुबह खुलती है हाँ नौ बजे आओ तो ग्यारह बजे हम आपका हमेशा इंतज़ार करेंगे हाँ ठीक लाग जहियें लाग जहियें जब बाहर दुकान पर अहियें तो ठीक ठाक लग जहियें आयँ कन्सेशन जो है हाँ मिल जहियें हाँ उ जब आप अइहो तो सही हिसाब के लाग जहियें तब ऐसी कोई बात नहीं है जी जी जब आप आएंगे तो सब क़ायदे से सब लग जाएंगे आठवीं लो नवी लो इंटर के लो अब इतना कौन कौन किताब चाहिए आपको सर हाँ हाँ हाँ सब ही मिल जहियें हाँ सब हैं अब अंदाज़ा मान कर चलो हज़ार पंद्रह सौ की किताब बेच

हाँ हाँ मिल जाएगा सर सब मिल जाएगा सर सब मिल जाएगा ठीक ठीक है हाँ हाँ मिलब बिल्कुल मिलब आप ग्यारह बजे आओ बारह बजे आओ मिलब अच्छा तो कक्षा आठ को आठ वाले जो बच्चे हैं उनको दो हज़ार तक मान कर ले अहियें और नौ नाइंथ वाले हैं वह भी मान कर चलिए ढाई तीन हज़ार तक हो जाएगा हाँ हाँ लाग सर जी हाँ से लग हाँ हाँ जब आप अहिहो तो सब हो जइहिए सब रियायत हो जइहिये बढ़िया कै के है आयँ जी हाँ हाँ हाँ आप आप हाँ हाँ हाँ हाँ आप चाहे ग्यारह बजे आओ चाहे एक बजे आओ हम आपको दुकान पर मिल जाएंगे शाम को यहाँ सात बजे तक हाँ हाँ पाँचवा का भी मिल जाएँगी हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आपको सब हर किताबें मिल जाएंगी कक्षा पाँच की आठ की नौ की दस की सब मिल जाएंगी जी हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ जी जी जी जी प्रणाम हाँ ठीक है नमस्ते